संनायनि सिगां नोंथांआ मा मा संनायनि जिरादफोरखौ थियारि लाखियो आच्चा बे कुइ सोंनायनि एन्सारा जाहैबाय आङो संनाय संनाय हाबाखौ जोङो बांसिनानो हिनजाव माहारियासो मावनाय जायो थेवब्लाबो आङो संनायनि सोमोन्दै आङो फंनैसो बुंनो सिगांबाय संनायनि सिगां जों मैगं बानलु सं बानलु सामब्राम गासैखौबो रेडि खालामनानै लाखानाया गाहाम मानो होन्नानै बुङोब्ला जोङो संनायनि सिगां बेफोर जिरादफोरखौ थियारि लाखायोब्ला जोङो थायमलि माने जोंहा मा जायो मोनसेनि उनाव मोनसे मोनसेनि उनाव मोनसे बे जिनिसखौ जोङो मावलांनो हायो नङाब्ला जोङो दोन्थ'नानै खामानि मावनांगौ जायोब्ला जोंहा गेसनिबो खरसाया बांसिन जायो मानो होनबा जोङो थाव सेरनाय लोगो लोगो सामब्राम होबाय सामब्राम होनाय लोगो लोगो जोङो मा मैगं होबाय मैगं होनाय लोगो लोगो जोङो मा दसे संख्रि होबाय हाल्दै होबाय खोब्बाय खोबखांनायनि उनाव मा खालामखो बानलुखौ जोङो देखाजोब्बाय थुबसियाव देनानै जोङो बेखौ जेलाना एवखाङो बे एवखांनायनि उनावहाय बानलुजों दैजों लगायनानै जोङो ओंख्रियाव होनाय जायो दा बेफोरबादि जुदि रेदि थाखायोब्ला जोंहा संनायावहाय गोरलैयैनो जेबो प्रब्लेम जाया आरो गोरलै आयदिया होन्नानै बुङोब्ला बेनो आरो संनायनि सिगां जोङो गासैखौबो रेदि खालामनानै दोनखाजोबनांगौ मानो होनबा जोङो मोनसे मावखांनायनि उनाव जोङो दैखराव थांनांगौ बबावबा माबा खालामनांगौ बबावबा बानलु खानांगौ बेफोरबादिजों जाया आरो जों जोङो संनायनि सिगां गासैखौबो जोङो संख्रि बानलु हाल्दै मसला बेसोरखौ साखाथियाव दोनजोबखानांगौ दा संनायनि सिगां बेफोर जिनिसखौ दोनखायोब्ला जोंहा सुबिदा बादि जायो आं बेखिनिखौनो बुंबाय संनायनि सोमोन्दै आङो सं संफेराब्लाबो आङो संफेराब्लाबो आङो बे बिथोनखौ आङो होनाय जायो मानो होनबा बेफोरबादि रेदि थाखायोब्ला जोंहा जेबो प्रब्लेम जाया आरो बेखिनियानो